ہیلو اشوک ڈرائیور سے بات ہو رہی ہے ارے ڈرائیور صاحب کہاں رہ گئے تھے میں کافی دیر سے آپ آپ کو فون لگانے کی کوشش کر ہی تھی آپ کا فون ہی نہیں لگ رہا تھا میں نے آپ کو کتنے بجے کا وقت دیا تھا آپ سے بولا تھا میں نے گیارہ بجے آ جائیے گا ابھی بارہ بج چکے ہیں اور ابھی آپ ابھی آپ آپ تو پہنچے نہیں ہیں اور کتنی زیادہ تاخیر ہو جائے گی آپ ایسا کیجیے کہ آپ رہنے دیجیے مت آئیے میں نے دوسری ٹیکسی کرلی ہے اور جو میں نے آپ کو پیمینٹ دیا تھا آپ اسی ٹائم واپس کر دیجیے ہاں نہیں زیادہ تاخیر ہو گئی ہے ہاں میری ٹرین کا ٹائم بھی ہو رہا ہے میرے بھائی کو ٹرین پکڑوانا ہے جی جی آپ مت آئیے رہنے دیجیے آئندہ سے اگر میں کبھی بک کروں تو جلدی آنے کو کوشش کیا کیجیے جی جی ٹھیک ہے شکریہ